मां हिकु शर्ट जिओ तां चेक्स वारी ब्राऊनिश कलर जी बुक कई फोटूं ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त हेॾी सुठी शर्ट यारहां सौ टीह टका डिस्काउंट सां पई मिले मां शर्ट बुक कई लॻभॻि डिलिवरी अचण में हिननि पहिरीं टाइम ॾेखारियो चोवीहनि कलाकनि में अची वेंदियूं पर मूंखे इहा डिलिवरी लॻभॻि ॿाहतरि कलाकनि खां पोइ आई डिलिवरी त आई पर जेॾीमहिल मां पार्सल खोलियो त पार्सल ॾिसी करे मां त वाइड़ो थी वयुसि त मां शर्ट बुक कहिड़ी कई आहे ऐं शर्ट आई कहिड़ी आ मां कलर ब्राउन कलर जी बुक कई ऐं हीअ शर्ट लॻभॻि नेवी ब्लू कलर वांगुर पिए लॻी चेक्स जे बदिरां ॼणु त स्ट्राइप लॻा पिया चेक्स त ॾि शर्ट में ॾिसण में ई न पिया अचनि ऐं जेॾीमहिल शर्ट खोले करे पाए ॾिठी मां चोएतालीहें साइज़ जी हुन खे बुकिंग कई त हीअ शर्ट लॻभॻि चालीहें एकेतालीहें साइज़ जी हुई ॼणु अंदर मथां शर्ट बदन जे मथां शर्ट चढ़े ई न पई ॾिसी करे मूंखे समुझ में ई न आयो त इहे कनि कीअं था ओॾीमहिल ई मां शर्ट पैक करे हुन खे वापसि बुकिंग करे छॾी इहो पीस वापसि खणी वञो